हमारा जो सलेन्डर है गाँव में रहते थे वहाँ मत भेजना हम सिटी में रहते हैं लखनऊ में सिटी में भेज देना और हमारा बाहर गाँव में सिलेन्डर जो मतलब था वह मत भेजना अब गाँव बाहर गाँव से हम शहर में रहते हैं लखनऊ में रहता हूँ उस पते पर नए घर में भेज देना सिलेन्डर